बोरमानो न' बांग्ला नांगौ फिसानो न' बांग्ला नङाबा बोरमाया हायाव दोनबा गाबबाय थायो बिनिफ्राय न' बांग्लायावसो दलर थायो ओमफ्राय माबाबाथाय न' बांग्लानिफ्राय बोरमाखौ दिरुननानै बायह्रायाव खाहैनांगौ गांसो गोरलै गोरलै नागिरनानै खाहैनांगौ गांसो गोरलै नङाबानो बोरमाया जाया बोरमाखौ आरो खाहैखांबा गन्द्राखौ बांग्ला गन्द्रा फिसाखौ स्रां सिबनांगौ गन्द्रा सिबाबा बोरमाया गाबबाय थायो बिनिफ्राय आरो अमाखौबो बिदिनो आदार होनो थांबा आदारखौ गुन्दैखौ लानानै थांनानै गामब्लाखौ सुनानै सुस्र'नानै हाब्रुआव उरसोमजोबदोंबा गामब्लाखौ सुस्र'नानै बे गामब्लाखौ सुनानैसो आदारखौ लखबनानै होनांगौ ओमफ्राय जायगाखौ खास्लाय खास्लाय होनांगौ नङाबा अमाया देरा गाबबाय थायो अमाया गाबनानै उनदुनो जायगा नागिरबाय थाबाथाय नायनानै खास्लायनानै माबानांगौ दोननांगौ होमबासो गाबगायो मोसौआबो बिदिनो खारनबाथाय बायह्रायाव खारनबाथाय गलिखौ गोबोरखिखौ गारहैग्रोदो दुब्लियाव खादायाव लानानै रुजुनानै बिनिफ्राय गोबोरखि गारखांबा सिबनानै गलिखौ साफा खालामनानै दोननानैसो ओमफ्राय बेलासि जाबा मोसौखौ लायनानै खाफैनांगौ